मोब्लिबखौथ' जों नांगौ बायदि मोना मालाबा बोथोर गाज्रि जायोब्लानो मोब्लिबा थाङो आरो मालाबा मालाबा समावहाय नांगौ बायदियावहाय जोङो मोब्लिब मोननो हाया जेबायदि गर'मा बांद्रायो गरमनि थाबा बाङो बे समाव जोङो मोब्लिब जोङो पावारखौ मोन्नो हाया सम सम थांबाय थायो आरो बेनि थाखायनो जोङो एसे उसुबिदायाव गोग्लैयो गोजां बोथोरनि बेलायाव कारेन्टा थिखैनै थायो नाथाय नै दा गरम बोथोरनि बेलायाव एसे उसुबिदा जायो माने बार अखा एसे फैयोब्लानो कारेन्ट थाङो आरो बेखायनो एसे खायफा खायफा समाव कारेन्टा बा मोब्लिब पावारा जोंखौ उसुबिदा होयो